ہمارے گاؤں میں شادیوں کا انتظام بہت اچھی طریقے سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے لڑکے کے یہاں سے لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے گھر پہ جانے کے بعد لڑکی کو دیکھتے ہیں پھر چائے ناسستہ وغیرہ اور کھانا وانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد لڑکی کو کچھ پیسے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پریوار سے کچھ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد لڑکے والے کے گھر پہ لڑکی والے آتے ہیں اور لڑکے کو دیکھتے ہیں اور اسے پسند کر کے ساری باتیں اپنی فائنل کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد نشستہ وستہ چائے وغیرہ کھانا وانا کھا کر پھر اس کے بعد آگے کی بات کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو لڑکا پسند ہے اب رشتہ آگے پورا کیجیے پھر اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر فون پر باتیں ہوتی ہے اور جا کے آگے کا کام ہوتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کی اس لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ مطلب شادی ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب ہمارے گاؤں میں شادی ہو رہی ہے اور فھر جب لڑکے کو شادی کی لڑکے کو جب لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نکا کرایا جاتا ہے اور نکا کرانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اپنا کام کام ختم کر کے لڑکی کو لے کر چلے جاتے